आमके गाछी लगबय छियै आम कटहल लीची ई सभ पेड़ पौधा

जिलेबी भेलय आटा भेलय यही सभ पेड़ पौधा हम गाछी लगाबय छी गाछी

हँ तऽ लगेबय छियै अथी लगेबय आब अमरूदके

जितना तक होइ छै उतना लगाबय छियै लिच्ची कटहर अमरूद की की सब बतायब